जी हम ममता टिफिन सर्विस से आए हैं नमस्ते आ आपका चावल का गोदाम है तो हमारे यहाँ ना इडली चावल बनता है तो हम आपके यहाँ से चावल लेकर गए थे और चावल बहुत खराब था नहीं नहीं लेकिन हम बनाते हैं हम खिलाते हैं तो हमको बहुत शिकायत आ रही है कि आपके चावल अच्छा नहीं है इसमें दांत लगता है साफ दिखाई नहीं देता आपको कहीं से मिली ना मिली उससे हमसे लेना देना नहीं है लेकिन हमको ये पता है कि आपने जो हमें चावल दिया था वो खराब है और जिसके कारण हमारा बिज धंधा बंद पड़ गया है तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी हाँ खराब आया है आया है चावल तभी तो कह रहे हैं क्योंकि हम आप ही के यहाँ से चावल लेते हैं हम सर्विस टिफिन सर्विस करते हैं हम लोगो को देते हैं खाने के लिए हमारी तरीका तो वही है बनाने का लेकिन हमेशा तो कभी ऐसा होता नहीं था इस बार ऐसा हुआ है और आपको मानना पड़ेगा और उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि जितने लोगो ने भी आपका चावल खाया है हर जगह से हमको कंप्लेन मिल रही है कंप्लेन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है हमको हाँ आपको नहीं मिला पता नहीं हो सकता है आपने सबको अच्छा दिया हो हमको खराब दिया हो आप अच्छा दूसरों को अच्छा दे रहे हैं हमको खराब दे क्या हम अच्छे या हम पैसे नहीं देते क्या आप हमको फ्री में चावल देती हैं

तो आप मानिए आप अपनी गलती को अच्छे से मानिए जितना भी हमारा नुकसान हुआ है आपको तो मानना पड़ेगा और हमारी भरपाई भी करनी पड़ेगी देखिए कोई भी बिजनस हो विश्वास भरोसे के दम पर चलता है अगर आप अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करेंगी बेईमानी करेंगी आप उनके दाम अच्छे वसूले हैं और क क्वालिटी खराब दें तो ये किसकी बदनामी होगी ये तो सीधा सा सारा असर आपकी बे हमारे बिजनस पर पड़ेगा ठीक है नमस्ते